हाँ हमें आ हम बोल रहे हैं पार्लर में हमें हमें आप मतलब आपके यहाँ हर चीज मिल जाएगी मसाज ओसाज हो जाती है वह न हम ये कह रहे हैं कि हमें वो मसाज करवाना है और हाँ थ्रेडिंग बनवाना था और हेयर हाँ और हमें बाल भी कटवाना था और हेयर इस्टाइल मतलब जैसे थ्री स्टेप कराना है तो कितना लगेगा आप कितना चार्ज लेती हैं

हाँ और एबरो बनवाना है मसाज का

आपके यहाँ मतलब मिलेगा लेंहगा हमें आज पार्टी में जाना है शादी वादी में तो लेंहगा ओंहंगा जो है मिलना है ज्वेलेरी वेलरी सब मिलेगा

हाँ वैक्स एक्स का हाँ है हूं हूं मतलब आप हूं हूं और वो हूं और वो के कि कितना में करेंगी मसाज जैसे कि अब वो करना है ग्लो करने वाली जैसे चेहरा है वो हल्का फ्रूट मसाज कितना में करेंगी फ्रूट मसाज होता है कितने में वो करेंगी आप

हाँ और हमें वो कराना है जैसे कि गले का हार लेना है

हाँ तो आप कितना कितना लेंगी वही सब कर के कितना लेंगी आप हूं हूं

हूं हूं

हूं हूं और लहँगे का लहँगा है लहँगा जैसे है सादी में पहनने पार्टी में जाना है तो कितना लेंगी